पंहिंजे वणनि टिणनि खे सुठे सां घर में उगाइण लाइ मां उन्हनि जी समय सां देखभालु कंदी आहियां उन्हनि खे सुंदरु ऐं सुजल तरीक़े सां रखंदी आहियां अलॻि अलॻि तरह जा पौधा लॻाईंदी आहियां ॿियनि खे पंहिंजे पौधनि जो फोटूं ऐं वीडियो जे द्वारा ॾेखारींदी आहियां घर में भाॼिन ऐं फल फ्रूट जे छिलकनि सां घर जी खाद ठाहे पंहिंजे पौधनि खे विझंदी आहियां जंहिंसां उहे वसंदा वधंदा आहिनि ऐं जंहिं पौधे जी जीअं ज़रूरत हूंदी आहे उन पौधे खे हूअं रखंदी आहियां कुझु पौधा ज़्यादा धूप वठंदा आहिनि ऐं कुझु पौधा बिना धूप जे वसंदा वधंदा आहिनि उन्हनि जी ज़रूरत जे हिसाब सां उन्हनि खे पाणी खाधो पीतो ॾींदी आहियां